हेल्ल'

अ औ अ अ अ अ बेखौथ' नै एसे रेदि खालामनांगौ दंबावो नालाय बेखौ बेनिखायनो नोंथांनो खिन्थाहरनाय जायाखैमोन आरो एडिटआथ' फिफ्टि पारसेन्ट थांबाय नै ओमफ्राय बाखि एसे नांबावगोन आरो बेखौथ' फिफ्टि पारसेन्ट थाबाय नालाय साननै सानथामसो लाबावगोन आरो

बेखौथ' साननै सानथामनि उनावसो जासिगोन फिफ्टि फारसेन्टनानो थांबाय थांनाया अब्लाबो नों साननैसो नेथ'नो हागोन नामा

फोजोबनाया हागोन हानाया नै माखासे एसे एडिट खालामनायाव टाइम लायो नालाय ओमफ्राय नोंथांनो बिदिनो साननै सानथामसोनि उनाव दैथाय हरनो हागौमोन आरो आं आंथ' नै साननै सानथामसो नेयोब्ला साबसिन जागोन बायदि मोनदों आं माने माखासे आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ आं एसे मोजाङैनो मावफुंना नोंथांनो हरनो हागौमोन नालाय बेनिखायनो साननै सानथामसो नेथ'योब्ला एसे मोजां जागोन सानदों आरो आं

फिफ्टि पारसेन्टाथ' जाबाय अब्ला फिफ्टि पारसेन्टआव इसे नैबे फिफ्टि पारसेन्टनिखौनो हरजागोन नामा अ बिदिब्ला आं नोंनो नों नोंथाङा माब्ला सम मोनगोन लांफैबानो मोनसिगोन मोननायालाय औ जागोन जागोन दे बिदिब्ला